میرے گاؤں کے قریب ہی میں تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک ٹولہ ہے جو بھجن ٹولہ ہے وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو کافی زمانوں سے ان کے آبا و اجداد وہاں رہتے چلے آرہے ہیں ان کا ان کی اپنی ایک طرز زندگی ہے بسا اوقات جب وہ جمع ہوتے ہیں تو گاؤں کے قریب ہی ایک باغ ہے اس باغ میں وہ سب جمع ہوتے ہیں اور ان کا وقت طے ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں تو جب لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے تب وہ کچھ گاتے ہیں کچھ بجاتے ہیں اور وہ جن موسیقی کے آلات کو استعمال کرتے ہیں ان میں ڈھول ہے اور پنگی ہے اور اور باجا ہے طبلہ ہے اس طرح کی چند چیزیں ہیں ان میں